हेलो मैं मोनू मौर्या बोल रहा हूँ मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ आज सुबह मैंने एक अ रिक्शा बुक किया था जो कि आपने टाइमिंग से नहीं लाया और इसके लिए हमें इसे कैंसिल करना होगा और हमें देर हो जाने पे हमें अभी तत्काल निकलना होगा आप देर होने का समस्या बताएँ या हम निकलें आप उसका टाइमिंग फिक्स कर लें आप टाइमिंग से आने आने का अनुरोध करेंगे आपसे